کسی شخص کے لیے کیا مشورہ دیتے ہیں جو ابھی تیرنا سیکھنا شروع کر رہا ہے جو تیرنا سیکھنا شروع کر رہا ہے اس کے لیے مشورہ یہ ہے کہ وہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ یا پھر اپنے استاد کے ساتھ یا کسی بڑے کے ساتھ جائیں جو تیرنا جو نا جانتا ہے اس کے ساتھ جائیں اور سوئمنگ پول یا بولی ندی یا جہاں پر بھی ہو جائیں تیرنے کے لیے تو جہاں پر پانی کی سطح کم ہے جیسے گھٹنوں تک ہے یا جو ہے نا کمر تک ہے وہاں پر جو ہے نا تیرنا جو ہے نا شروع کرے کیوںکہ اس میں جو ہے نا ڈوبنے کا خطرہ نہیں رہتا ہے اگر پہلے جو ہے شروع میں بڑی بولی میں ندی میں اگر تیریں گے تو پھر ڈوب کے مر جائیں گے اس لیے بہتر یہ ہے کے جو ہے کوئی ٹیوب وغیرہ جو ہے نا پہن کے جو ہے نا تیریں اور شروع شروع میں جو ہے نا تھوڑی جگہ تر جو ہے نا تیریں آہستہ آہستہ جو ہے نا پہلے پیر اٹھا کے جو ہے نا پیر مارنا سیکھیں اس کے بعد جو ہے نا پھر ہاتھ مارنا جو ہے نا شروع کریں آٹھ سے دس دن اگر پریکٹس کریں گے تو آپ کو جو ہے نا تیرنا جو ہے نا آ جائے گا ہاں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا شروع شروع میں جو ہے نا زیادہ گہرے پانی میں جو ہے نا نہ جائیں جب آپ کو اچھا کانفیڈنس آ جائے تیرنے کا جب آپ کا اسٹمنا بن جائے تو اس وقت جو ہے آپ تھوڑا گہرے پانی میں بھی جو ہے نا تیر سکتے ہیں بہرحال احتیاط ضروری ہے